ہندوستان میں بہت سی اہم جگہیں ہیں جیسے دلّی کا لال قلعہ چاندنی چوک ایریے میں ہے جسے مغل شاشک شاہ جہاں نے بنوایا تھا لال قلعہ ایک وشو دھروہر استھل ہے جہاں سے ہر سال سوتنتر دوس کو دیش کے پردھان منتری جھنڈا پھیراتے ہیں لال قلعہ میں ممتاز محل رنگ محل دیوانِ عام دیوانِ خاص و باؤلی بہت مشہور ہیں اِسی طرح سے آگرے کا تاج محل بمبئی کا گیٹ آف انڈیا لکھنؤ کا گھنٹہ گھر بھول بھلیاں چھتر منزل بہت اہم مقامات ہیں اِسی طرح سے ایودھیا کا رام مندر بھی اپنے آپ میں ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے ایسے ہی اور بھی جگہیں ہیں جیسے دارجلنگ گووا